राजस्थान में सिहती देखभाल जे लाइ ज़रूरी बीमा कवरेज जे मसाइले खे हलु करण लाइ मुखितलिफ़ सरकारी योजनाऊं हली रहियूं आहिनि माण्हूनि खे जे समाज जे सभिनी रहाकुनि में सिहती लाभु ऐं वीमा सरकारी सतह थिए मुहिया करण लाइ अलॻि अलॻि योजनाऊं अॼु जमीनी सतह ते कमु करे रहियूं आहिनि जंहिंमें मुख्यमंत्री स्वास्थ्यु बीमा योजना राजस्थान जी हिक वॾी ऐं ज़रे घटि सभिनि खे बेशुमार कंदड़ योजना आहे सेहती सतह ते अस्पतालनि में मौजूदु डाक्टर ऐं उन्हनि जे दर्शन स्टॉफ खे आपूति करण जे लाइ बि अलॻि अलॻि योजनाऊं हली रहियूं आहिनि जंहिंमें राजस्थान सरकार जी वॾी योजना आहे ॿाल मृत्यू दर खे घटि करण या नए ॿार जे पैदा थियण ऐं उन जे शुरूआती पंजनि सालनि में सेहती ज़रूरत दवाऊं ऐं जचा ॿचा परियोजना तहत मां खे बि जरूरी दवाऊं